हैलो मैं देंडेटा स्कूल से आपकी गुड़िया की क्लास टीचर बोल रही हूँ आप उसको ना वैसे तो पढ़ाई में अच्छी है लेकिन इस बार उसके नंबर बहुत कम आए हैं तो उसका रीजन क्या है आप घर पर ध्यान दें उस पर उसे थोड़ा सा पढ़ाई पर कि हम लोग तो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं पर आपको भी थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी पड़ेगी ज़्यादा तो हम भी नहीं करा सकते हैं ना हम स एक ही बच्चे पर ध्यान तो नहीं दे सकते बहुत सारे बच्चे होते हैं आपको भी ध्यान देना होगा घर पर और उसका ना मैथ्स का और ई वी एस का बहुत ही कम रिजल्ट आया है उस पर ज़्यादा ध्यान दें बाकी तो हम लोग करवा लेंगे थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करवाइए उससे और वह आज कल एक्टिविटी में भी कम ध्यान दे रही है पता नहीं वह क्या करती रहती है ठीक है अच्छा ठीक है आप ध्यान देना